हां हॅलो हां हॅलो

आं

आं तें तिका लूज जाता ब्लावज काय टायट जाता आं आं जॉग घेवन येया तुमी मा आं हय हय एक जॉकाचो हाड जॉकाचो ब्लावज घेवन यो आनी तो नवोय हाड तो सोडचो पडटलो न्हय हय सोडू सोडून सोडचो पडटलो तो सोडून परत फिटींग मारूंग जॉकाचो जाओ पडटलो न्हय तो घेवन यो जॉकाचो हय आं तेंच तें ब्लावज हाड टो बरो सोडून मागीर परत तो यें फिटींग मारचो पडटलो तो जॉकाचो आनी तो दोनूय घेवन यो

आं हाड हाड घेवन यो आंं

आं घेवन यो मागी सारको करून दिता हांवूय माश्शी बिजी आसली हेसानी हांगा लग्न बिग्न न्हय लग्नां बी न्हय लोकागे लग्नाकूं हळडीय करचें पडलें लग्नाकू वयचें पडलें आनी हें जालें किदें टायम ना जालो म्हाका माश्शें शॉपूय बंद माश्शें लग्नांग बी वयचें पडलें म्हणटगीर बंद क दोवरचें पडलें न्हय म्हाका शेज्राचें हय न्हय शेज्राचें हय शेज्राचेंत लग्न न्हय हांगासर तेका लागून म्हाका माश्शें तें बंद दवरचें पडलें शॉप पयर लग्नांग वसपाक लागून आनी लोकांचे ब्लावज आसा न्हय तें फाल्यां फाल्यां यो फाल्यां यो हां हय हय फाल्यां यो फाल्यां यो फाल्यां फाल्यां सोंग करून दिता मागीर संग संग सुमार असो यो आयज आयज नोका येवंग फाल्यां यो फाल्यां यो आं ब आं हय हय हय आं आं बरें बरें बरें पुरो हाडटा हांव